سماجی اور معاشی ترقی میں دستکاری اور فن کی بہت بڑی اہمیت ہے جو مزدور طبقہ جسے ہم کہتے ہیں اتر پردیش میں جو چھوٹے کام کرنے والے آرٹ بنانے والے یا آپ یہ کہہ لیں کہ برتن بنانے والے اور اس طرح کی چھوٹے موٹے جو کرافٹ ہیں ان کو بنانے والے یہ لوگ بھی اس سماجی اور معاشی ترقی میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں لیکن کیونکہ وہ پس پردہ ہوتے ہیں وہ اس لیے ہمیں زیادہ نظر نہیں آتے ان کا وہ معاش کو ایک حد تک ایک سائیکل میں رکھتے ہیں اور اپنے کرافٹ سے اپنے فن کے ذریعے سے وہ معاش کو اور آگے لے کر جاتے ہیں